संनाय खावनायनि समावथ' जोंनि बर' हारिआव नेमखान्थिफोरा दङ बे नेमखान्थिफोरखौ आङो फंनैसो बुंलांगोन संनाय समाव ओंखाम संग्रायाव सेन्देल गाननानै हाबनो मोना जोंनि बर' धोरोमआव दङ आरो संनाय समाव ओंख्रिफोरखौ खोर्स्लिजों साखिनो मोना माने खालाय जायो जासननाय जायो माबायाव खुरैफोराव लानानैसो साखिनांगौ आरो सेन्देल फैथा गाननानै हाबनो मोना आरो हिन्जावफोरा नोंगौ मासाव खनसे माबा जायो बेयाव सुवा जायो होननानै संनाय जाया आरो जोंनि नेमावथ' जोङो बर' नेमाव बर'नि धोरोमाव बेखौ जोङो सुवा जायो होननानै मानियो आरो संनाय संनाय समाव सेन्देल फैथा गाननानै हाबनाय बेफोरखौबो जोङो सुवा जायो होननानै फालियो जोंनि बर'नि नेमाव बेफोर दङ आरो ओंख्रिखौ संनानै संनानै खोर्स्लिजों साखिनो मोना खुरैआव लानानैसो साखियो बेखौ जासननाय एबा खालाय होननानै बुङो बर'नि धोरोमाव आरो ओजों संखांनानै खुरैआव हायनानै जायो गेजेराव जोङो हायसननायखौ खालामनानै जाया

ओंखाम ओंख्रि ओंखाम ओंख्रिफोरखौ निरामिसाव आलादा साराय लायो आरो बिदिनो आमिसफोरावबो खोर्स्लिफोरखौबो आलादा लायो आरो बिस्तिबार समबाराव जोंहा न'आव फालिनाय नियमफोराव ना बेदरफोरखौ जों जाया आरो बेयाव जोङो जों बेबादि फालियो आरो एसेनोसै गोजोन्थों